भारतमे शिक्षाके तऽ कमी हइ अभी तऽ मतलब यहाँ पे नहि सही से पढ़ाइ होइत छै नहि किछु मतलब जेहन पढ़ाइ होयके चाहियै ओहन नहि हो रहलै हँ आओर मतलब कि से बहुत चीज कमी हइ शिक्षामे कमी हइ आओर जे हइ से मतलब इसकुल वगैरह हइ से मतलब केओ मतलब केओ मतलब केओ लइका सब हइ से मतलब डेली इसकुल नहि जाइत छै फिर भी बहुत आदमीके मतलब ओकर हाजरी बन जाइत छै बहुत चीज होइत छै मतलब अइसन आओर हइ से मतलब शिक्षामे मतलब केओ मतलब केओ ऐसा टीचर नहि हइ मतलब जे केओ बहुत ही इसकुलमे अइसन अइसन टीचर हइ जेकरा सही से लिखे तक नहि अबैत छै ओ सबके जे देखैत छियै नौकरी जे जौन जौन मतलब टीचर सबके अथी हइ मतलब जो जौन टीचर थोड़ा बहुत जानकार हइ के ओ सब इधर उधर करै जेकरा जानकारी नहि हइ ओ सबकेँ तऽ बहुत मतलब यहाँ अइसन भी होइत छै जे घूस उस दैके बहुतके नौकरी हो जाइत छै आओर बहुत अइसन इसकुल हइ ओहिमे टीचर आ सरसँ मतलब सुतल रहैत छै आ लइका फइका सब एने ओने खेलैत रहैत छै कोइ अथी नहि हइ